जय झूलेलाल शिक्षा प्रणाली विशेष रूप सां सक्षम ॿारनि लाइ ॾाढो कुझु करे रही आहे जीअं त अलॻि अलॻि तरीक़े जा हुननि स्कूल शुरू कया आहिनि जीअं रोचीराम थद्दानी हाई स्कूल सुलभ स्कूल सेवादान स्पेशल स्कूल द गेट वे स्कूल ऑफ़ मुंबई लिटिल हार्ट्स चेंबूर विद्या निकेतन हाई स्कूल ईअं अलॻि अलॻि तरीक़े जा स्कूल आहिनि जेके की नेत्रहीन ॿार आहिनि बधिर ॿार आहिनि या विशेष रूप सां जेके सक्षम ॿार आहिनि इन्हनि ॿारनि लाइ उहे स्कूल कमु करे रहिया आहिनि जीअं त नेत्रहीन ॿारनि खे स्कूल इहे बिंदूअ जी भाषा सां हुननि खे सेखारियो वेंदो आहे ताकी उहे अॻियां प्रतियोगिता में भाॻ वठी सघनि कॾहिं उहे कंहिंखां पोया न थियनि जीअं बधिर ॿार आहिनि जेके सु समुझी नथा सघनि या जेके ॿुधी नथा सघनि जेके ॻाल्हाए नथा सघनि उन्हनि खे हथनि जी भाषा सां ऐं भाषा सेखारी वेंदी आहे ताकी उहे हिक ॿिएं सां ॻाल्हाए सघनि हिक ॿिएं खे सुठे सां समुझी सघनि ऐं पोया न रहनि ॾाढी सारियूं ट्रस्ट आहिनि ॾाढा सारा एन जी ओज़ आहिनि जेके इहे कम करे रहिया आहिनि उहे पंहिंजो समय पंहिंजो पैसो हर चीज़ जो योगदान ॾींदा आहिनि ताकी इहे ॿार सुठे सां पढ़ी लिखी सघनि ऐं अॻियां हली करे कुझु करे सघनि जोकी हर ॿार में कोई न कोई हिकु ख़ासियत हूंदी आहे ताकी हिननि जी जेकी ख़ासियत हुजे उहे ॿाहिरि अचे ऐं दुनिया में पंहिंजो नालो पंहिंजे घर वारनि जो नालो इन्हनि पंहिंजे देश जो नालो रोशन करे सघनि जय झूलेलाल